मां अॼु ताईं ॾुक में टीह किलोमीटर ताईं ॾुकी आहियां जेको मुंहिंजो सभिनी खां वॾो रिकॉर्ड रहियो आहे मां रोज़ हर रोज सुबुह जो सवेल उथी करे पंद्रहं मिंट त ॾुक पाईंदी आहियां घट में घटि मां वीह किलोमीटर ताईं ॾुक पाईंदी रहंदी आहियां मूंखे ॾुक पाइण में स्फूर्ती लॻंदी आहे ऐं ॾाढो मूंखे मज़ो ईंदो आहे मुंहिंजो लक्ष्य ईअं ई आहे की मां जेतिरो थी सघे थोड़नि ई मिंटनि में जाम किलोमीटर ॾुका ऐं मां अॻियां वधंदी रहा ऐं मूंखे उनमें स्टेट लेवल ताईं पहुंचणो आहे ॾुक में मूंखे पंहिंजो रिकॉर्ड अञा बि ठाहिणो आहे की मां अञा घटि देरि खणी करे ऐं वधीक देरि वधीक किलोमीटर ॾुका ऐं मुंहिंजो शरीर खे बि स्फूर्ती मिलंदी आहे